हमर ग्रामीण क्षेत्रमे अस्पताल जे अइ ओहिमे सुविधा तऽ किछु नहि अइ जेना दवाइ नहि अइ मशीन नहि अइ डॉक्टर नहि अइ ई सब खातिर तऽ सरकारके धियान दैलए पड़त किया तऽ सरकारजे अइ सरकारी संस्थान छै ओहिमे सरकारी डॉक्टर आबैए तऽ जब डॉक्टरे नहि हैत तऽ गाँवके ग्रामीणके दुख सुखमे कोना साथ देत गाँवके जे लाचार छै गरीब छै पिछड़ा छै अतिपिछड़ा छै ओहिमे जब देखबैलए जाइए तऽ ओहिमे तऽ किछु दवाइए नहि रहैए जब दवाइए नहि रहैए आओर तकनीकी सुविधा नहि हैत तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ बीमार आदमी लाचार आदमी असहाय आदमी की करथिन एहि लऽ कऽ हमरासँ विनती अइ की ग्रामीण क्षेत्रमे जे हॉस्पिटल अइ दवाइखाना अइ या सुविधाजनक जतना भी ओकरामे सुविधा जे दै छथिन दवाइ या ओहिमे जाँच करैवला सब जे मशीन होइए एक्सरे मशीन जकरा कहै छिए अहाँ ओसब देबै अल्ट्रासॉउन्ड करैवला सब देबै गाँवके जेना होइए महिला सब गर्भवती महिलासब ओहि खातिर ओसब सुविधा दिऔ गाँवके दवाइ दुकानमे हॉस्पिटल दिअऽ